राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में जो बदलाव आया है उसके जो मुख्य कारक हैं कि राजस्थान के शिक्षा प्रणाली ने बहुत ही आधुनिक प्रयोग शालाएँ रिसर्च इंस्ट्यूट्स प्रदान किए हैं और इस्कॉलरशिप जैसे अभियान चलाए हैं जिसके अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं है और वह आगे अपनी शिक्षा को वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसका लाभ लेते हैं इसी के साथ साथ ए ऐसे विद्यार्थी जिनके पास अत्यधिक पैसा नहीं है और वो बड़े बड़े प्रयोग शालाओं में या रिसर्च इंस्ट्यूट्स में जाकर अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते या अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा पाते तो वो यहाँ के प्रयोग श शालाओं में और रिसर्च में और में जाकर के प्रोफ़ेसर और अध्यापकों के साथ बैठकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं वे और नए नए प्रयोग इत्यादि को वो करते हैं और इस्कॉलरशिप के माध्यम से वो आगे देश विदेश के अंदर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं